मैगंखौथ' गायखाया जोंहा हाबो गैखाया ओइ बारि इसे दङ आरो बेवहाय बैग्रि गायदों आरो फिसालाया देर बिगासोल' ओमफ्राय गासै आराय बिगानि एसे खम आरो आं बायनाय ओरै फिसालाफोर उन्दै उन्दैयाव आंहाथ' आरो बोराइया थैखानाय नालाय एक्के उन्दै फिसाला सासेया उन्दैया मास मोनसेल' जादोंमोन जेने थेने जाहारगाव ओय जाहारगावआवसो हाबा जानाया ओय बोराइ थैखांनानै बोसोरबासो थानानै गथ'फोरखौ लानानै फैदों आरो आं बावहाय आंनि फंबाइफोरनि न'आव फैदों आङो आरो हाबा जानानै बोसोरथामसोल' मोनदों आरो हौवाखौ आं बिराद हांमा थानाय मोनदों आरो रायजो जानो थाखाय दायो हाबा जाजोबबाय आंहा फिसालाफ्रा सानैबो देरबाय आरो आंनिया सासेया फिसौआ सासेया सानै जाबाय हौवा सासे हिनजाव ओमफ्राय उन्दैनिया हिन्जावसा दा आसार मास मोनबा आरै बोसोर जासिगोन बियो आरो सासेनिया नै देग्लाय हौवासाया मेथ्रिक फायनाल होदों ओमफ्राय सासे बि ए होदों आरो गयालाय दङ एसे गायनो नारेंखल गैया गय आनथाल'सो जेबो गैया हायानो गैखायाबा बबाव गायनो जेबो गैया जोंनाव थायानो बोरमा बेलेगनि बोरमायानो माबाथारो उफुद्रुख खालामो जेब्बो बुस्थु थाया ओंखायनो गाया गायनायालाय गायो होनबाबो थाया सेस जाना होफैजोबो बेलेगनि बोरमाफ्रा खायाना मानसिफ्रा खोथाखौनो मानिया अहंखारै सोलियो नांलाय खमलायसो जायोना बुंबाय थाबाबो जेबो खेथि खालामा जोंहा सोब खेथिखौनो गायगोन माइ गायगोन मैगं थाइगं आलु फानथाव बेबायदिखौ मावनो लुगैनाय जायो हायानो गैयाबा माब्रै खालामनो खेथिखौलाय फोथार गैया हा गैया आरायबिगा आं बायनाय फिसाफोर उन्दै उन्दैयाव बायनाय आरो दाम खमनि आरो माने एफा एफा हरदों आरो आं फिसालाया दायो बिदिनो हालेवनानै जायो हालेवो खेथि एसे खालामो बै उन्दैयाथ' आंनि थानाया थिखासो मावो जोंहा थिखा मालायफोरनि हा थिखा लानानै माइ गायो आरो बे थिखायालाय आरो समाव मोनो समाव मोना मालायनि हायालाय दिनै दं गाबोन गैया खेथियालाय थाहैदों बिबार बारनाय समाव मा मा मुलि सारो फिसालासो सारो आं बेखौ जेबबो मिनथिया बिबार बारनाय समाव सारदों आरो मुलिखौलाय थायदों दा गैला जोबबाय इसे फाननो मोनबाय आरो थांनाय बोसोरावनो गायदोंमोन थांनाय बाराव थायसेबो फाननो मोनाखै नै देग्लाय इसे फाननो मोनदों आरो गोथां गोब्रामबाबो हाथायाव लांनानै